हम सभहक लोक गाछ वृक्षके जे लगबयबे छी आओर ओ वृक्ष छथि उदासी देख रहल छी तऽ गाँवके जे लोक अधिक गाछ वृक्षके उत्पादन करै छथि हुनकासँ भी राय लैत रहै छी आओर अभिके जुगमे तऽ प्रखण्ड स्तर पर पौधा संरक्षण विभागके कर्मचारीके सभहक बात अपन कहलहुॅं आ ओ जे विचार देलनि ओहि अनुपात विचारसँ हम काट छाँट करै बला रहल तऽ काट छाँट कएलहुॅं न तऽ ओकरा माटिके जड़मे से हटाकर दोसर माटि भर देलहुॅं आओर खाद दवा इसभके व्यवस्था करैत आबि रहल छी सिंचाइके व्यवस्था भी टाइम टाइम पर कय दै छियै एहि सभके तहत गाछीके कहावत है जे नित उठ गाछी सुइत उठ खेत तऽ वृक्षके निगरानी सबसँ बड़का वैज्ञानिक लोक ई बतैबे छथि जे वृक्षसँ बतियाऊ हुनकर सुख दुःख हँसी दुःखीके जानकारि जे किसान छथि हुनका आपरूपी ज्ञान भऽ जाइ छै आ ओहि अनुकूल ओ काज हम सभ करै छी हमरा सभके पूर्ण प्रयास अछि पूर्वज लोक भी खेतियेसँ जुड़ल है जबकि देश कृषि प्रधान देश छै तऽ हमरा सभके तऽ जन्मजात कृषिसँ स्नेह भावना है